दिक्खो भी तुसें अगर में पार्टीसिपेट दे बारे च सनांऽ तां मेरा ऐक्सपिरिंयस ऐ जेह्का तां वाटर ऐंड होम दे बगैरा बगैरा जेह्के साढ़ी डोगरी भाशा ऐ जेह्की तां असें डेह्ली अस अपने घरै च यूज करदे न डेह्ली अस ओह् करदे न डेह्ली अस घरै च किश न किश पार्टीसिपेट लैंदे बी रौह्न्ने न कोई किसै चीजै दा पार्टिसिपेट होई गेआ कोई किसै चीजा दा पार्टिसिपेट होई गेआ वाटर ऐ निं होम जेह्का पानी ऐ जेह्का तां साढ़ा ओह् घरै होम अगर घर आस्तै बड़ा गै जरूरी होंदा पानी खाना बनाना आस्तै न्हौने आस्तै कपड़े धोने आस्तै अदर अदर समझा दे ओ गल्ल